आजकल तऽ बहुत सारा जलवायु परिवर्तन भेल छै जकरा कि धूप बहुत ज्यादा भए रहल छै गर्मी भी बहुत ज्यादा भए रहल छै जेकि किसानकेँ धानमे बहुत पानी दय लेल पड़ैत छै जकरा धान सुखाए लागैत छै तीने दिनपर पानी दय लेल पड़ैत छै बारिश होइत ही नहि छै जे किसानकेँ फायदा होतै जकरासँ प्रॉब्लम बहुत भए रहल छै दुए दिनपर पानी दए दए किसानसभ एहिबेरी धान लगाए कऽ पछता रहल छै जकरा मौसममे बदलाव आबि गेल छै जकरबाद तऽ आयल रहै अगला साल जकरासँ कि बहुतके घर उजड़ि गेल रहै गरीबसभके तूफान आ ठण्डी आजकल थोड़ा सा कम भए गेल छै जेकि जलवायु परिवर्तन बहुत सारा बदलाव एहि क्षेत्रमे आबि गेल छै जेकि बहुत सारा दिक्कत भए रहल छै जेकि किसानकेँ भी फसल मकइ नहि होइत छै मकइ कम उपज भए रहल छै